मूंखे नौकिरी जी अर्ज़ी लाइ बैकग्राउंड जी तसिदीक़ जे सिलसिले में मूंखे इनकम टैक्स जी स्टेटमेंट जमा करिणी आहे हाणे उमंग ऐप जे ज़रिए मां पंहिंजी हिकु स्टेटमेंट डाउनलोड करणु चाहियां थो नौकिरी जे बैकग्राउंड जे ॾियण जे लाइ मूंखे इहा स्टेटमेंट मूंखे इन मां उमंग ऐप मां डाउनलोड करे मुहाए करे हुन खे उमंग ऐप जे ज़रिए अॻियां नौकिरी में पेशकशि करिणी आहे